हाल के वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में एवं अनेकों क्षेत्र में बढ़ी है एवं विकसित हुई है इसी तरक्की दिलाने वाले अनेकों उद्योग हैं जैसे कपड़ा उद्योग मोटर्स टाटा मोटर्स जीयो कम्पनी है अनेक प्रकार की कम्पनी है जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में वृद्धि करने में सहायक होती हैं और जैसे कपड़ा उद्योग हाथ से बनी कई प्रकार की कलाकृति है और इंटरनेट मोबाइल से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं जो कार्य बहुत समय में होते थे वह अब कम समय में हो जाते हैं और उससे हमें कई तरह के भुगतान करने में आसानी होती है और कम टाइम में ही भुगतान हो जाता है और कई प्रकार के इंटरनेट से हमें कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं पुराने समय में हमें इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और अब इंटरनेट की सुविधा है इसलिए सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं और कम समय में हो जाते हैं और संदेश को आने मतलब लाने ले जाने में पहले टाइम लगता था लेकिन अब टाइम नहीं लगता और कई कई तरह के कार्य हम मोबाइल से कर सकते हैं और संदेश को लाने ले जाने में भी काफी मदद मिलती है और हम मोबाइल से ही कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से और कई अन्य तरह के माध्यम से हम कर सकते हैं